हेल'

खुलुमबाय अ आंनावथ' दायो माबा दङ आरो जि दाग्रा सेन्टार ओमफ्राय नोङो बेहाय एडजास्ट जानो हायोब्ला मावनो हागोन आरो बिदिनो सेलारिफोरखो बेसेबां एक्सपेक्ट खालामो नोङो ओरैनो अ जोंनिया बेदिनो जेनेबा एक्सपिरियेन्स मानसिफोरनो एसे माबा बारा होयो आरो ओमफाय जायफोरनाव एक्सपिरियेन्स गैया बेसोरो एसे सोलोंनांगौ जायो नालाय ओमफ्राय खम एसे खम जागोन आरो जेनेबा नों एडजास्ट जानो हायोब्ला नों मावनो हागोन आरो बिदिनो ओमफ्राय एक्सपिरियेन्स गैयिफोरा जेनेबा टेन थावजेन्डफोर होजागोन आरो जेनेबा नोङो एडजास्ट खालामनो हायोब्ला बेफोरावहाय जेनेबा बे टेन थावजेन्डआवहाय मावनो हागोन आरो बिदिनो अ बिदि जागोन दे ओमफ्राय दा बहा दङ आगैया दा माहा थायो अ अ आंनियाबो जेनेबा सेन्टाराथ' चिरांआवनोखा जाहैबाय नों फैनो हागोन आरो जेन'बा नोंसिनि खुरमानि थांलाय फैलायबो खालामनो हागोन नोङो इदिनो जि दानायाथ' नों सानसेयाव माबा फुंनिफ्रायनो जायो फुंनि दसथाफोरनिफ्रायनो जेनेबा बिदि आरो फासथा अ दे